हमरासबके जे बजारमे जे छै ने से छोट मोट एगो बाजार छै ओहिमे जे छै से लिङ्क कलम आबै छै हमरासबके वएहसँ लिखै छिए ओकर राइटिङ्ग बहुत बढ़िआँ बनैए ओहिमे जे छै ने ओकर लिखावटो बहुत बढ़िआँ अइ ओसब कलरके आबैए ई पेन जे छै ने जल्दी एहिमे ने इङ्क बोकरैए नहि छागा फुटैए नहि जे जल्दी फुटैए नहि ओकर जल्दी कलर जाइए ई कलम बहुत बढ़िआँ अइ ई जे छै ने हमरासबके बहुत फेवरेट अछि बहुत सुन्दर छै ई कलम बहुत लोक यूज करै छै बहुत लोक लिखै छै एकर बहुत बढ़िआँ ई कलम छै एकर जे छै से एहिमे छै ने हमसब की करै छिए एहिमे फेर जे छै से एकरा बदलिके मतलब एकरा लिखि लै छिए ने तऽ फेर रिफिल एहिमे दऽ कऽ फेरसँ लिखै छिए ओकर बढ़िआँ कलम अइ ई बहुत बढ़िआँ अइ बुझलिए ई कलम बहुत सुन्दर अइ आब जे छै से एकर राइटिङ्ग बहुत बढ़िआँ बनैए सस्ता मिलैए पाँच रुपैआमे मिलैए लेकिन सस्ता मिलैए इङ्क नहि बोकरैए